यूनिवर्सिटी घूम घुमय लए आयल छी अहाँ जी जी नालन्दा यूनिवर्सिटी देखियौ बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी छै आओर काफी प्राचीन भी छै मुगल कालमे जे छै नानन्दा यूनिवर्सिटीमे अपन पूरा देशसँ जते भी विद्वान सब प्रख्यात विद्वान सब रहय ओ हुनका सबके एतऽ जे छै अध्ययन करयके एक बहुत ही अच्छा स्थान रहय लेकिन मुगल सबमे जे छै खिलजी शासक जे रहय ओ अपन मुगा यूनिवर्सिटीके जरा भी देलकय काफी ओकरा मिटबयके प्रयास भी करल गेलय आओर जे भी प्राचीन ओकरामे हँ किताब सब पुस्तक सब रहय ओ ओकरा भी जराय देलकय लेकिन फिर भी अभी किछु अवशेष आओर किछु ओ बचल छै नालन्दा यूनिवर्सिटीमे जेकि सरकार अभी ओकरा पुराततत्व्य विभाग द्वारा जे छै ओकरा फिरसँ पुनर्गठित कए कऽ जे छै ओकरा एक नया जे छै सृजन कए रहल एते घुमय लए अहाँक यूनिवर्सिटीके बारेमे इएह जानकारी आओर काफी प्रसिद्ध आओर काफी प्राचीन यूनिवर्सिटी छै बिहारमे अहाँके जरूर घुमाक घुमबाके लेल एकरा प्रयास करना चाही आओर एकरा घुमना हँ के घुमयके मन्दिर घुमयके लिये तऽ अहाँके मन्दिर मिलत एकटा पहाड़ एक प्राचीन जे छै एतऽ किला भी छै अहाँके राजा एकटा कोइ राजा रहय लोकचन्द्र राजा रहय ओकर एक किला भी छै एतऽ ई भी एक घुमयके बढ़िआँ जगह छै आओर तीन चारि कए जगह छै एतऽ घुम घुमबाक लेल जेकि अहाँके घुमा घुमना चाही आओर अहाँके घुमय लए घुमय देल जेतय अऽ अहाँके जे छै एकरे टैक्सी टैक्सीसँ जे छै कैबसँ घुमय देल जेतय अच्छा जगह छै घुमयके लेल एतयसँ अहाँके देखियौ मोटा मोटी एतयसँ अहाँके सत्तर किलोमीटर पड़ि जायत सबसँ पहिले तऽ नालन्दा यूनिवर्सिटी आओर नालन्दा यूनिवर्सिटीसँ अहाँके तीस किलोमीटर पड़ि जायत उ भोलेनाथके जे मन्दिर छै ओतऽ जाय खातिर आओर लगभग ओतऽसँ पन्द्रह किलोमीटर जे छै उ अहाँके पड़त उ किला जे छै मुगल शासक सबके जे किला छै उ देखयके लिए तऽ लगभग मानिके चलू कि अहाँ अगर अभी अपन गाँवसँ निकलैत छियै तऽ मोटा मोटी अहाँ शामके जेना अभी अहाँके मानिके चलू कि चारि बाजि रहल छै तऽ अहाँ आइ तऽ मानिके चलू शाम भए गेलय काल्हि सुबह अगर अहाँ नओ बजे निकलय छियै घुमय लए तऽ मोटा मोटी अहाँ पाँच छओ बजे शाम तक पूरा घुरि फिरि के अपन जी जी काल्हि सुबह अगर अहाँ निकलय छियै तऽ शाम तक जे छै अहाँ पाँच छओ बजे तक